हैलो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कस्टमर केयर मुंहिंजी तव्हांखां दरख़्वास्त आहे त असांजो प्रोग्राम किथे विदेश वञण जो थी रहियो आहे त इन करे पुठियां जेके बि बिजली या बिल अचनि त उन्हनि जो नोटिफिकेशन मूंखे मुंहिंजे मोबाइल नंबर ते नाइन थ्री फाइव सिक्स वन सैवन एट नाइन ज़ीरो उन ते ॾिनो वञे ऐं मुंहिंजे या मुंहिंजे ईमेल आईडी ते रितू वन ज़ीरो ज़ीरो जीमेल डॉट कॉम ते ॾिनो वञे प्लीज़ तव्हां इन में असांजी मदद कयो ताक़ी असांखे अॻियां लाइट जी को बि दिक़त न थिए